हम लोगों का फ़ेसबुक बहुत अच्छा एक एप है जिससे हम लोग देखते हैं और पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल करती है इसलिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे बहुत सारे समाचार होते हैं जो हम लोग को घर बैठे नहीं न सुन पाते हैं न देख पाते हैं न दे समझ में आता है लेकिन फ़ेसबुक के जरिए हम लोग पूरे देश की इन्क्वायरी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है ये सब भी देख भी सकते हैं और फ़ेसबुक पर बहुत सारी वीडियो होती है बहुत सारी फोटेज होती है जो हम डाली जाती हैं बहुत सारे शौक में से डालते हैं चलाते हैं और और इसपे जैसे फ़ेसबुक है तो हम लोग इसे इसलिए डाउनलोड करते हैं ताकि इसपे बहुत सारी समाचार होते हैं जैसे कि जैसे कि मोदी के बहुत सारे समाचार है भाषण है और उनकी बहुत सारी कही हुई बातें हैं जो हम लोग घर बैठे नहीं सुन पाते हैं तो हम लोग फ़ेसबुक के जरिए उस तक पहुँच सकते हैं और वो समज सकते हैं और ओ अपनी परेशानी हम प्रधान मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री तक अपनी परिस पर प्रॉब्लम्स बताते हैं और परेशानियाँ बताते हैं ताकि हमारे हमारी परेशानियाँ वो हल कर सकें और बहुत सारी वीडियो होती है फ़ेसबुक पर हम लोगों को देखते भी हैं और आनंद के लिए अपने देखते हैं और बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी फोटो हम लोग फ़ेसबुक पर डालते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में हम लोगों को पता चल जाता है और वो फ़ेसबुक के ही जरिए हम लोग बहुत सारी तरक्कियाँ करते हैं और इस्टाग्राम जो होता है वो बहुत अच्छा है हम लोग अपने शौक के लिए उसे चलाते हैं और उसपे काफ़ी सारी मजे के लिए वीडियो भी बनाते हैं और उसपे अच्छी अच्छी रील बनाते हैं ताकि हम हमें पूरी दुनिया देख सके और दुनिया को हम देख सकें इसलिए हम लोग फ़ेसबुक इस्टाग्राम ये सब चलाते हैं और खुश भी हैं कि चलो सरकार इतनी अच्छी योजनाएं चलाता है जिसके जरिए हम लोग अपनी अपनी अपने अपने कलाओं को सबके सामने पेश कर पाते हैं ऐसे चार दीवालों में रह के कोई किसी को नहीं देख पाता है इसलिए हम लोग फ़ेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए अपने आप को अपनी कला प्रदर्शित करते हैं कि कैसी है और और हम हम लोग आजकल नरेंद्र मोदी की भी सारी बातें वो जो कहते हैं मन की बात तो हम लोग उनके मन की बात और अपने मान की बात उन तक पहुंचाते हैं और समझने का मौका भी मिलता है और हम नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद भी करते हैं कि वो हम लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है और हम लड़कियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है मौका दिया है ताकि हम लड़कियाँ भी इस देश में तरक्की कर सकें हम लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती है ये लो यही बातें हम लोग इंस्टाग्राम पे फ़ेसबुक पर दिखाते हैं और इस्टाग्राम हम लोग अपने शौक के लिए भी चलाते हैं और वो काफ़ी सारी वीडियो भी बनाते हैं हम लोग कहीं शादी पार्टी में जाते हैं सबसे पहले वीडियो ही बनाते हैं फोटो खींचते हैं ताकि ताकि इस्टाग्राम पर डाल सकें और हमारे फ्रेंड लोग हमको देख सकें पहचान सकें और थोड़ा बहुत मस्ती के लिए भी हम लोग अपना इस्टाग्राम चलाते हैं इस्टाग्राम चलाते हैं और फ़ेसबुक जो है हम लोगों को काफ़ी सारी बातें बताता है जैसे हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं तो हम लोग फ़ेसबुक के जरिए इस्टाग्राम के जरिए उससे काश काफ़ी लोगों से बातें भी करते हैं हम लोग अपने शौक के लिए हम लोग अपने शौक के लिए उसे चलाते हैं और ताकि किसी प्रकार की तकलीफ हो हम लोगों को तो हम लोग फ़ेसबुक पर डाल के वो उससे दुनिया के आगे प्रदर्शित करते हैं ताकि हमारी उस प्रोब्लम का शेलुशन मिले और और हमारे गाँव में जो जैसे गाँव में है या घर में है कहीं भी प्रॉब्लम हो परेशानी हो तो हम वो फ़ेसबुक पर डाल दे डाल सकते हैं जैसे जैसे वो वो वीडियो हमारा मोदी के ज़री मोदी तक पहुँचे और फ़ेसबुक हमारे लिए बहुत जरूरी है जैसे फोन कॉल जरूरी है वैसे ही फ़ेसबुक भी जरूरी है इस्टाग्राम भी जरूरी है ये सब एक बहुत अच्छी तकनीक है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है तो इस वजह से फ़ेसबुक इस्टाग्राम हमें चलाना चहिए ताकि हम हर तरे के देश की सूचनाएं प्राप्त कर सकें इसलिए इस्टाग्राम और फ़ेसबुक दोनो ही हमारे लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा एप है जिसे हम लोग अपनी हर परेशानी का हर परेशानी की मदद माँग सकते हैं इस्टाग्राम फ़ेसबुक हमें चलाते रहना चाहिए ताकि हम अपने अपने आपको देश के आगे दिखा सकें